सुपौल कृषि प्रधान देश अछि सुपौल एखन हमरा सबके तै लेल बहुत खुशीके बात छियै धान गेहूँ मुख्य फसल छै धान गेहूँ मकई ई मुख्य फसल छियै सहरसाके लिये पाट पाट लो पाटो बनय छै पाटो लोक उपजा करइए लेकिन किछु दिस चाहे उत्तरी भागमे आओर पुबारी भागमे ई लोक कृषिमे से पाट करइए लेकिन एमहर से सुपौल जिलाके अन्तर्गतमे से ओतोऽ दक्षिण पू दक्षिण पश्चिम ई सबमे से धान आओर खेतीके धान गेहूँ तहन से पहिले तऽ मड़ुआ होइ छलय मड़ुआ आब नहि होइए लेकिन आब मकइ होइए मकइ होइए मकइके फसल से मे से कि फसल भेलासँ पशुधन पोसल जाइए गेहुँके काटिके तब पशुके सेवा करू सिँचाइ करू समयपर फसलु फसल अनेक तरहके फसल उपजा करू उपजाबयसँ की हैत सिँचाइ कयलासँ की हैत ओइसँ अहाँके अन्नो भेटत आओर पशुओ पोसल जाइत पशुके पोसलासँ की हैत तऽ अहाँके दूध भेटत नीक नीक भोजन करबाके लेल से हमरा सबके हमेशा हमेशा तल्लीन रहय छी सबसँ धनमे मने भोजनमे दूध दही ई मानल गेल हइ सबसँ आगा प्रशस्त मानल गेल हइ तै दुआरे हमरा सबके ई सब सामान्यसँ ई खेतीके मान्यता देल गेल हइ खेतीमे इएह छै मुख्य खेती यऽ धान गेहूँ मड़ुआ मकइ पटुआ इएह सब देल गेल यऽ से आओर एमहर लिअ सब्जीमे लए लियौ तऽ लिअ कोबी लिअ कोबी लिअ भिण्डी लिअ भिण्डी कदुआ कदुआ भिण्डी ईसब लिअ ई सब मुख मुख छी सब्जीके बारेमे तरकारीके बारेमे तरकारीके लेल इहो सब उपजा लै छी फसलमे मतलब मरचाइ छै मरचाइ छै अथी हल्दी छै ई सभ सेहो सब उपजा लैइए लोक नीक जकाँ नीक जकाँ उपजा लइए आओर अपना घर स्वावलम्बी बनि जाइए अपना घरमे भऽ जाइ छै एकरा पिसाके अपन से काजमे लाबय छथि कुटा पिसाके काजमे लाबय छै अइ दुआरे हमेशा हमेशा तकनीकी व्यवहार रखबाके चाही कि समयके मोताबिक अनेक तरहके जे नया नया से प्रेरणा देल गेल हइ कि अइ तरहसँ खेती करबाके चाही करू अइ तरहसँ करलासँ की हैत अनेक सामानमे वृद्धि हैत धानमे वृद्धि हैत गेहूँ फसलमे वृद्धि हैत साग सब्जीमे वृद्धि हैत अइ फसल भेलासँ हमसब सुखी रहब खुशी रहब आनन्दसँ रहब